आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानिखौ आं गेलेनायखौ गेलेनानै देरहानायखौ होनगोन मानोना आङो गेलेनायफोरावबो फरायनायनि अनगा गेलेनायनिफोराव बांसिन इन्ट्रेस्ट दं उनदैनिफ्रायनो गोबां गेम्सफोर गेलेबोबाय स्कुलसफोराव जेब्ला गेम्स कमपेटिशनफोर खालामो होम्बा आं गासै गेम्सफोरावनो पार्टिसिपेट खालामोमोन लाइक बारनाय खारनाय आमफ्राय बायदि बायदि गेम्सफोरावबो पार्टिसिपेट खालामोमोन स देरहानोबो हायोमोन आङो देरहानोबो हायोमोन बे गेम आरो उनावबो गेलेबाय थानो लुगैयो आङो दाबो गेलेबायनो थाखायो ओमफ्राय देरहानोबो हायो फार्स्ट फार्स्ट जेब्ला जेब्ला आङो फार्स्ट फैनो हायो गेलेनानै माने आं गावखौनो दुगिसिन मोननान लायो ओंखायनोथ' आंनि बे गेलेनायफोरावबो आंना बिमा बिफाया आंखौ बिरात सापर्ट खालामो ओ जेब्ला जेननानै दुखु मोनो गोसोखौ बोरैबा मोनो हम्बानो आंना बिफाया बिमा बिफाया आंखौ बांसिन मटिभेट खालामनानै नेक्स्ट गेमनि थाखाय थैयारि खालामो थ' आं बेखौनो आंनि देरसिन जाफुंसारनाय होननान सानो गेलेनायखौनो गेलेनानै बिरात मोजां मोनो आङो आमफ्राय गेलेनानैबो बे गेलेनानैनो स्कुल कलेजफोराव स्कुल कलेजफोराव देरहाबाथाय जेब्ला स्कुलाव देरहायो होमबानियाबा बेलेग जायगायाव गेलेनो लाना थाङो लाइक स्कुलाव देरहाबा नेक्स्ट बेलेग स्कुलसफोरजों कमपिटिशन खालामनो थाखाय टिचार्सफोरा लानान थाङो बेयावबो देरहानो मोनदों अ दिस्ट्रिक लेबेलसिम स्कुलस् माने दिस्ट्रिक मोनसे दिस्ट्रिक लानानै बे दिस्ट्रिकनि गेजेराव जेसेबां स्कुलस् दं बेफोरनि गेजेरावनो कमपिटिशन खालामो बेयावबो आङो फोर्स्ट देरहानो हादों ओमफ्राय सार्टिफिकेट गोबां सार्टिफिकेट ट्रफिस मेडेल्सफोरखौ मोननो हायो मोननानै गोसोखौ गोजोन मोनदों आरो बे गेलेनानैनो स आङो बेखौनो प्राउड फिल खालामो जे आङो गेलेनानै देरहानो हायो बेखौनो